अ माबा नों सोर दखानदार नामा नोंलाय ए ओमफ्राय मा मा बुस्थु दं नोंनि दखानावलाय हा नंगौ होनबा आं मोनसे आंनो नांगौमोन सियार टेबोल बै सियार टेबोल नांगौमोन आंनो आच्चा नोंनि दखानाव माबायदि दाम सियार टेबोलफ्रा

टेबोला बार'स' बा एफाग्राब हाइ रेट हाब माबोरै सेल खालामनो हायो रा नोंलाय बै माथो बेंथल बाजाराव बिदि नङा सियारफ्रा माथो दुइस' फसिस आराइस'नि मोनो माथो

बै टेबोलफ्रा माबा मोनो सारिस' गाहामनि सारायसारिस'

औ

जेनेबा नों आं जेनेबा नोंनो एसे होदेरनो हायोब्लाथ' मोजांमोनलै आंबो होदेरनो हालियाना

बेसेबांसो खमायनो हायो

आंनो एसे गोबांआनो नांगौलै सियारा टेबोल औ ए दे दे दोनथ'नोसै दे दे